हमारे यहाँ वृक्ष लगाने के लिए वृक्ष लगाओ जीवन बचाओ नाम की एक कार्यक्रम शुरू की गई थी जिसके तहत लोग वृक्ष लगा रहे थे और लोगो को प्रोत्साहित किया जाता है वृक्ष लगाने के को लेकर लोग अपने खेतों के किनारे में वृक्ष को लगाते हैं अपने घरों के सामने उन्हें वृक्ष लगाने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है और यह वृक्ष काटना हमारे लिए बहुत ही ख़राब हमारे हमारे हिसाब से तो बहुत ही ख़राब कार्य है निंदनीय कार्य है हम इसे कभी भी बढ़ाव नहीं देते हैं हमारे हिसाब से वृक्ष को काटना नहीं चाहिए जितना हो सके उतना वृक्ष को लगाना चाहिए क्योंकि वृक्ष हमें ऑक्सीजन देते हैं और हम उन्हें ही काटेंगे तो इसमें हमारी ही हानि है इसमें इसलिए हमें वृक्ष को काटना नहीं चाहिए